हैलो मैनेजर साहब बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि हमें एक रूम लेना है जी दो तीन गो रूम लेना है बोल रहे हैं कितना लगेगा चार्ज जी तो बोल रहें कि आर सब कुछ व्यवस्था रहेगा ना

जी बोल रहे हैं रूम में कै गोटा का रह सकते हैं दूए आदमी रह सकते हैं दो आदमी से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं जी जी वह तो हमको दस पन्द्रह आदमी हैं जी तो पन्द्रह आदमी हाँ पाँच लेना पड़ेगा ना एक बार एक ही वाला चाहिए जी

हाँ सर कितना बजे तक खुला रहता है वह आठ बजे तक खाना व्यवस्था सब कुछ उहे ना देगा सर जी और खाना क्या क्या मिलेगा रूम में अटैच रहेगा ना जी जी जी अ सर बाथरूम रूम में रहेगा कि अलग रहेगा सब रूम ऐटेच है ना ठीक सर बोले रहे हैं कि ठीक है सर ओके ठीक है आते हैं आते हैं आते हैं हम आते हैं ठीक वेलकम सर